हलो हरि ओम साईं साईं हे डाइनिंग टेबल मां तव्हां वटां वरिती हुई हफ़्तो पहिरियों त डाइनिंग टेबल इहा छहनि कुर्सियुनि वारी हा छहनि कुर्सियुनि वारी डाइनिंग टेबल वरिती हुई उहा डाइनिंग टेबल सुठी निकिती आहे ऐं असांजो सॼो परिवारु मुंहिंजी घर वारी ॿई ॿार ॾाढो ख़ुशि आहिनि उनखे उपयोग करे ऐं हूअं थोरो परेशानी थींदी हुई असांखे रोटी खाइण विहण जे लाइ पर हाणे हिन डाइनिंग डाइनिंग टेबल मां असांखे घणो सुखु आहे त बढ़िया लॻो इहो डाइनिंग टेबल जो अनुभव असांजो सुठो रहियो ठीकु आहे साईं हरि ओम